हा मुंहिंजे आसे पासे में प्राकृतिक उद्यान नदी पहाड़ वग़ैरह आहिनि उते पहुचनि जो रास्तो सरकारु सहुलो करे छॾियो आहे सरकारु पहाड़ खे कटे करे उन ता रास्तो कढियो आहे माणू उन ते पहुचण लाइ वैन बस ट्रेन इत्यादि जो उपयोग करे उन पहाड़ ते सहुली तरह पहुची था सघनि उन पहाड़नि जे आस पास नदियुनि जे आस पास ॾाढो सुठो वातावरण आहे जंगलनि जे आस पास मूंखे ॾाढा सुठा सुठा जानवर ॾिसण में अचनि था जीअं त गांहि बंदर कुतो बिल्ली ऊंट घोड़ो बकरियूं अनेक क़िस्मनि जा जानवर मूंखे डिसण में था अचनि ऐं नदियुनि जे आस पास जो वातावरण बी ॾाढो सुठो आहे ऐं मन खे मोहींदड़ु आहे वातावरण अहिड़ो त वणंदड़ु आहे जीअं भॻिवान ख़ुदि धरतीअ ते अची करे मूंखे संदेश ॾियण था चाहिनि